एहिठाम विवाह हमरासभके जे होइ छै लड़का लड़कीके जाहिमे कि बहुत विधि विधानके साथ होइ छै पाँच दिन पहिले जे छै कसकुट्टी भेल जाइ छै फेर ओकर कुम्हरम माटिकोर होइ छै ओहीमे तब जे छै से ओहि दिन बियाह होइ छै तब बियाह होयके बाद दोसरे दिन तरहक मोन होइ छै फेर सभटा लड़की जे छै अपन अपन घर जाइ छै आबै छै ओहिमे जे छै से खूब बढ़िआँ धूमधामसँ होइ छै बहुत गीतनाद गाओल जाइए सभ विधि विधान बढ़िआँसँ होइ छै खूब धूमधामसँ होइ छै शादी विवाह यहाँपर जेनाकि समयपर रामलीला भी होइ छै रामलीलामे भी ओहिना जेना आदमीके सभचीज कयल जाइ छै तेना रामके विवाहके सभचीज पहिलेसँ कयल रहै छै फेर जहिया विवाहके दिन होइ छै खूब धूमधामसँ बियाह दान होइ छै भोजभात सभ भेल अपन खयलक पीलक सभ बढ़िआँसँ रहल गीतनाद भेल अपन आओर सभके ओहिना होइ छै सभकिछु बढ़िआँसँ कोनो दिक्कत नहि होइ छै आ हमरसभके विवाह तऽ अहाँके देहातिए जकाँ होइए जेनाकि फैशन जकाँ फैशनके तौरपर नहि होइए ओ आरामसँ पाँच दिन पहिलेवला विधि कए कऽ ताहिके बाद अहाँके तब कुम्हरम मटकोर होइए फेर अहाँके ओकर बराती आबै छै फेर विवाह होइए सभ एक एक विधिके बढ़िआँसँ कए कऽ तब कयल जाइ छै ओहिके बाद विवाह होयके बाद जे छै से बहुत आदमी जे छै से आइ काल्हि तऽ मरजाद दिन चलि जाइ छै बहुत आदमी अहाँके चारि दिन रहयके बाद चौठारी होइ छै जे चौठारीके बाद ओ जाइ छै आ चौठारीके बाद जायके बाद जे छै से फेर अहाँके ओकर नियम छै की सोलह दिनके अन्दर जे छै से फेर घुरि कऽ जे छै अपन आबैए नहिरा नहिरासँ फेर जाइयए सासुर ताहिके बाद फेर आबयके मोन होइए तऽ आबैए नहि तऽ कोनो बाते नहि आओर सभकिछु बढ़िआँसँ होइए सभमे धूमधामसँ बहुत आदमी आबयके साथ जे छै से होइए इसभ उत्सव बड़ी खुशीसँ मनायल जाइए अगहनमे अहाँके ई होइ छै राम राम विवाह जाहिमे कि ओकर उत्सव एक दिन पहिले सभकिछुके तैयारी कयल जाइ छै मन्दिरपर बढ़िआँसँ रामलीला भी होइए ओहि अथीपर ओ रामसीता बनाए कऽ लड़का लड़कीके ओ बढ़िआँसँ उत्सव मनायल जाइए रामलीलाकेँ खूब धूमधामसँ शादीके विवाहके भी तैयारी कयल जाइए जाहिमे की एहिमे ओन्नऽ सँ बराती भी आबै छै ओकर भी तैयारी करल जाइ छै बाजासभ भी बाजैए खूब धूमधामसँ जे छै से मनायल जाइ छै रामलीला सभ आदमी बहुत खुश होइए बहुत सुविधासँ मनबैए बढ़िआँसँ सभकिछु बहुत धूमधामसँ होइए ओ रामलीला होइ छै जहियासँ ओ मन्दिर बनि गेलैए तऽ आओर खुशी छै जे बहुत ही पुराना राममन्दिर ओतय पड़ल रहै अयोध्याजीमे जे राम नहि बनलै हन लेकिन मोदीजी आब ओकरा जे छै से राममन्दिर भी बढ़िआँसँ निर्माण करबेलकै ओहिदिन तऽ आओर खुशी मिल गेल यए आओरसभ अपन बहुत खुशीसँ अपन रामलीला मनाबैए रहैए बढ़ियाँसँ आब भए गेल अहाँके सालमे दू बेरके जे छै एकटा दीपावलीमे हएत फेर एकटा एहि रामके अथिमे हएत मन्दिर जे बनल यए ओहि दिनके जे छै से दीप ज्योति जलायल जाइ छै ओ खूब धूमधामसँ ई हालमे दीप ज्योति जलायल गेल यए खूब बढ़िआँसँ खुश सभ दीप जलेलक यए आ सभ बढ़िआँसँ अपन रामके अथीके मनेलकै जे कहुना राममन्दिर अयोध्याजीमे बनि गेलै आओर बढ़िआँसँ पूजापाठ सभ बहुत आदमी गेल ओतय अयोध्याजी घूमय लेल घूमि फिरि कऽ आयल यए प्रसाद भी हम लाबलहुँ ओतयसँ हमहूँसभ खयलहुँ यए बहुत खुशीके बात जे बहुत पुराना मन्दिर रहै ओ बनि गेल ओ समाजसँ ई आब तऽ आओर बढ़िएँ गेल सालमे दू टाके हएत रामलीला मनायल जेतै आओर बढ़िआँसँ रहतै